नमस्ते नमस्ते हाँ फोटो खिंचवानी है बिटिया की शादी करनी है कितने लोगे आप तो जानती हो कैसे फोटो ग्राफ़री होती है शादी में कितनी जो जो कैमरा जो जो कैमरा चलते हैं आज कल के बीस हज़ार से नहीं ले रहें आज कल बीस हज़ार सिखाले कैमरा कहाँ लेते तुम कितने पैसा लेहौ अच्छा और क्या ठीक है अरे शादी करनी है चार दिन को प्रोग्राम रहेगा हमारे हियाँ बढ़ई हैं यहाँ और क्या हम ग़रीब आदमी हैं जैसे तुमसे बढ़ई जी हर एक चीज़ लहसुन वहु प्याज़ वहु सब चाही

और का हल्दी हल्दी होती है शादी में और

तो सब वाँ आज कल मेहंदी होती हाँ महंगी फोटो अच्छी अरे रस्में कितनी होती हैं शादी की कई रस्में कितनी होती हैं हल्दी होती तेल होती और हल् शादी होती फिर वि विदाई होती सब अच्छा खर्च होती है सबका वीडियो पहले सबका वीडियो करना है ठीक है हाँ हाँ कितने दिन में बना दोगी तीन हाँ नमस्ते